جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ میں اپنے فری وقت میں کیا کرنا پسند کرتا ہوں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے فری وقت میں بہت سارے کام کرنا پسند کرتا ہوں جیسا کہ کھیلنا کودنا دوستوں کے ساتھ گھومنا لہو و لعب کرنا مشغولیات اور میچز دیکھنا انٹرٹینمنٹ کرنا سیرو تفریح کرنا اور کچھ پروجیکٹ پر کام کرنا رائٹنگ اسکلس کرنا اور دوسرے مشغولیات کرتا ہوں میں